भरने आह्ले करेले कि'यां बनांदे सनाओ आं जरा सारें कोला पैह्लें असें करेले लैने उ'नेंगी सैंटर चा कट्टना और धोने पैह्लें सारें कोला करेले लाने असें भी धोने भी उ'नेंगी सैंटर चा कट्टना भी ओह्दे जेह्के बीऽ होंदे ओह् कड्ढने होर भी करेले थोह्ड़ा जेहा लून लाइयै रक्खना आं होर पूरे इ'यां सुकाइयै इक कढ़ाई लैनी असें ओह्दे बिच तेल पाना जेह्दे कन्नै असें करेले फ्राई करने तेल पाइयै असें करेले फ्राई करने दो दो दो दो पाए तिन्न चार जिन्ने बी पाए सारे फ्राई करियै साईड पर रक्खने भी असें उं'दा बनाना मसाला मसाला बनाना असें उं'दा करना की सारें कशा पैह्लें असें प्याज थूम अदरक टमाटर बी पाई सकदे हल्दी नमक हल्दी बसार सैल्लियां मर्चां उ'नें ई असें कुट्टना आं सारे मसाले कुट्टियै कुट्टियै भी असें कढ़ाइयै जेह्ड़ा तेल बचे दा होंदा तेलै च फ्राई करियै ओह्दे बिच असें ओह् जेह्ड़ा मसाला कुट्टे दा होंदा उसी भी असें ओह् करना उसी बी फ्राई करना अच्छा सिम गैस रक्खी ओड़नी होर फ्राई करदे जाना करदे जाना तैह्लूं तगर ओह् तेल निं छुड़े शैल मतलब करदे जाना करदे जाना शैल करियै फ्राई करियै भी असें उसी इक अलग प्लेट लैनी जां थाली भी असें उसी ओह्दे बिच कड्ढना कड्ढना मसाला थोह्ड़ा ठंडा होन देना ते भी असें जेह्ड़े करेले हे इ'यां इ'यां करियै फ्राई कीते दे करेले जेह्ड़े असें इ'यां करियै फ्राई कीते दे भी उ'नें करेलें दा इक इक पीस अद्धा अद्धा लैना ओह् जेह्ड़ा असें मसाला फ्राई कीते दा ते असें उसी इन्ना मसालें बिच ते ओह् करेलें बिच मसाला भरना इक इक करियै सारे मसाले भरने ओह् फिर असें थोह्ड़ा जेहा होर तेल लैना कढ़ाई लैनी ओह् थोह्ड़ा तेल पाना असें थोह्ड़ा हारा भी असें लास्ट मौकी थोह्ड़ा हारा जीरा पाइयै होर सारे करेले बिच पाई ओड़ने गैस स्पिन रक्खी ओड़नी होर उप्परा उसी बंद करी ओड़ना होर साढ़े करेले न जेह्ड़े ओह् कोई असें दिक्खने कोई पंदरां बीह् मिंट तक्कर साढ़े करेले बनियै त्यार होई जाने भी अस उ'नें ई कि अगर तुस जैदा करेले बना दे मतलब कि तुस उ'नेंगी दो तिन्न दिन बी रक्खी सकदे फ्रिज बिच लाइयै दुऐ दिन बी तुस ओह्दे कन्नै फुलके खाई सकदे मिगी ते बड़े पसंद न भाई करेले भरियै करेले पैह्लें ते में करेले खंदी निं ही पर जेल्लै मिगी आपूं बनाना आए ना ते में करेले बनाना शुरू करी ओड़ेआ ते करेलें दे बिच जेह्ड़ा अम्ब चूर दा जेह्ड़ा सोआद होंदा ना ओह् सारां हा जैदा होंदा इ'यै लगदा कि पता निं अस केह् खा दे करेला हून बी मेरे मूहं च पानी आई गेआ करेला इन्नी स्हेई चीज होर साढ़ा ते सेह्त आस्तै बी करेला बहुत अच्छी चीज ऐ ते ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा खून होंदा ओह् साफ होंदा अस इस आस्तै रौह्न्ने